हमर पहचान अइ माँ जानकीके नामसँ माँ सीताके नामसँ हुनके नामसँ हमसब छियै एहिके बाद हुनके नामसँ सब गोटा पहचान भेलै सबके एहिके बाद ओ हो मिथिलेके छलखिन हमहूँ सब मिथिलेके छियै मिथिलावासी हमहूँ सब छियै एहिके बाद माँ सीता माँ सीता बहुत दुःख कटने छथिन अइके बाद माँ सीता मतलब माँ सीताके शादी भेलै धनुष मतलब रामजीके साथे शादी ठीक भेलै तऽ धनुष केओ नहि तोड़ि पयलकै बहुत बड़का अथी आएल रहै जे केओ धनुष नहि तोड़ि पयलकै तऽ रामजी तोड़ रामजी धनुष तोड़ि कऽ जयमाला सीतामाताके पहिरलखिन शादी भेलै अइके बाद सीतामाताके फेर चौदह सालके बनवास भेलै चौदह सालके बनवास भेलै बनवास भऽकऽ गेलखिन ताहिके बाद अथीमे रहै झोपड़ीमे रहै छलखिन तऽ ओ मतलब रामजी आ लछमनजी दोसर जगह गेल रहथिन रामजी लछमन जी दोसर जगह गेल रहथिन तऽ ओतऽ फिर सीतामाताके हरण करऽलए ओ आबि गेलखिन हरण कऽकऽ चलि गेलखिन हरण कऽकऽ चलि गेलखिन एतऽ सीतामाताके रामजी लछमन जी सब ढुरैत ढुरैत नहि मिललखिन तऽ रात बादमे युद्ध भेलै बहुत बड़का युद्ध भेलै ओहि युद्धमे सीतामाताके सब पूरा लङ्काके जराकऽ रामजी हनुमानजी जराक अथी कऽ देलखिन ओहिठासँ फेर सीतामाताके लऽकऽ एलखिन अइके बाद ओहि नामसँ हमसब पहचान बनल अछि एकराबाद हम सब गोटा एहि गावँके छी हमर सबके गावँमे बहुत बहुत अथी अछि हम ओहि सब सङ्केत अथी करैत छी सब गोटा नीकसँ रहैत छी